जी नमस्कार सर मैं तनुजा सराठी बात कर रही हूँ क्या मेरी यह ट्रैवल एजेंसी से बात हो रही है हाँ सर में तनुजा सराठी हूँ जिसने दो दिन पहले ही आप की कैप में यात्रा की थी जी सर तो सर मुझे वही कैप जिसमें मैंने दो दिन पहले यात्रा की हुई है तो मुझे उसमें फिर से ट्रैवेल करना है जो मुझे सोहागपुर से होशंगाबाद के लिए करना है जी सर तो सर मैंने पहले भी सुहागपुर से होशंगाबाद के लिए ट्रैवल किया हुआ है तो मुझे आप फिर से वही सुहागपुर से होशंगाबाद के लिए ट्रैवल करना है जी सर तो ये मुझे कब उपलब्ध हो जाएगी जी जी सर लेकिन सर मुझे दो दिन बाद ही जाना है तो सर मेरी दो दिन बाद ही मतलब वहाँ पर मीटिंग है तो इसलिए मुझे वहाँ पर जाना जरूरी है तो मुझे दो दिन के बाद अर्जेंटली जाना होगा तो आप मुझे दो दिन बाद उपलब्ध करा सकते हैं क्या जी सर तो सर आप करा दीजिएगा जी मेरा जो पुराना वाला एड्रेस है सर आप वहीं पर वो कैप को पहुँचा दीजिएगा जी सर तो आप दो दिन बाद वहाँ पर मतलब दो बजे के करीब पहुँचा दीजिएगा जी सर ठीक है सर तो मेरा दो बजे के कर मतलब दो बजे अपन लोग निकल जाएँगे तो मुझे वहाँ पर चार बजे के करीब तक पहुँचना होगा तो आप दो बजे लगा दीजिएगा गाड़ी जी सर पुराने एड्रेस पर ही लगा दीजिएगा अच्छा जी सर तो मैं एड्रेस रिपीट कर देती हूँ तो मेरा है वार्ड नंबर आठ मातापुरा सुहागपुर तो आप उसी एड्रेस पर ले आइएगा मतलब पहुँचा दीजिएगा गाड़ी जी सर ठीक है सर तो थैंक यू सर आप वहीं पर और मेरी जो आपकी पेमेंट रहेगी तो मैं वहीं पर आपको दे दूँगी जी सर जी ठीक है सर ठीक है सर थैंक यू सो मच सर आप पहुँचा दीजिएगा ठीक है थैंक यू